आं गोदान गेलेमुनि रादाब आरो बादायलायनाय जानायखौ टि भि सेनेलनिफोरनि गेजेरजों अनलाइन नायनानै लायो माब्लाबा समाव अनलाइन नायनो सम मोनाब्ला आं न्युज पर्टेल बा स'सियेल मिडिया जेरै फेसबुक इउटुब टुइटारफोरनि गेजेरजों बे गेलेनायनि सोमोन्दै मिथिनानै लायो स'सियेल मिडियानि गेजेरजों आं बे गेलेनायाव गासै गेलेगिरिया माबादि गेलेदों सोर गेलेगिरिया बिसिबां स्क'र लाखिखो बेसेबां स्क'र खालामनानै सोर गेलेगिरिआ मोजां मुं लाखिनो हाखो बेखौ आङो मिथिनानै लायो